हल्लो हरिओम दादा दादा मां गांधीधाम मां महेश आसवाणी ॻाल्हायां पियो मूंखे मुंहिंजी उमिरि सठि साल थी वई आहे रिटायरमेंट जो थी वियो आहे मूंखे कुझु रुपिया सीराइणा आहिनि मतिलब का सुठी आईडिया हुजेव त ॾियो

हा बराबरि हा बराबरि

बराबरि हूं बरो

बराबरि

बराबरि

बराबरि हूं हूं साल जा साल जा पंज लख रुपिया

बराबरि बराबरि बराबरि बराबरि सई आहे मां मित्रां खणी अचां पंज लख रुपिया हा हूं हूं ॿियो बैंक जो पासबुक खणी अचिणो पवंदो न हा भले सुभाणे अचां थो मां ओके हरिओम दादा हरिओम